आमच्या राज्यांत दिवाळी ईद नाताल हे सारके मुखेल धार्मीक उत्सव मनयता दिवाळी हो हिंदू लोकांचो सण

लोक एकामेकागेर वता लायक दिवाळी आसली जाल्यार मुस्लीम लोक हिंदू लोकांगेर वता अशे तरेन हे उत्सव आमच्या गोंय राज्यांत मनयले वता